हेलौ औ सालायो

लामानि अबसथायाथ' ओरैनो गाज्रि नङा लामाया फाखायानो ओमफ्राय जायगा जायगा मोनफा मोननै बायनाय दङ इसेबां अरजानाय नङा अब्लाबो लांनो हागोन दे औ

इसेबां अरजानाय नङा उनाव उनव साथाम गाखो जागोन सिगाङाव सासे गाखो जागोन साब्रैनि बाराबा खिन्थु लांनो उसुबिदा जागोन आरो औ बियो बारा गोबाव जायाखै ओरैनो दुइमाससो दुइ थिनमाससो बायदि दाखालिनि बे अखाजों इसे गाज्रि जादों औ औ मोजां जेबो उसुबिदा गैया जेबो गिनांगौबो गैया ओरैनो बर' गामि गामि हाबनाय जाहैबाय औ बेफोर बायदि बेखौ बेखौ सरखारासो मोनथिसिगोन दा खिन्थु आं जेबो खबर लाथ'वाखै माने सरखारनिफ्राय मा इनिसियेटिभ लादों बेखौ आं दा बुंनो रोंथ'वा बुंनो हाथ'वा औ लामाया लामाया बाय बायोबा बुरजा बायोबा उसुबिदाया जायो खिन्थु दासिमाव इसेबां बायनाय गैया माने बायदोंबाबो खुब खमाव बायनाय आरो बेबायदि ओरैनो बारा गोबाव नाङा एख घन्टा हमनानै ला बेबायदि एख घन्टा बा फयस'लिस मिनिट बेबायदि लायो आरो साफागुरिनिफ्राय औ औ दे दे औ औ औ दे दे जागोन दे औ दे दे औ दे गोजोन्थों